میرے گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کئے جاتے ہیں لیکن چونکہ میں سیمانچل کے اس ضلعے سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام پورنیہ ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ پورنیہ ان علاقوں میں شامل ہے جہاں ذراعت ایک اہم ذریعہ معاش ہے اس کے ذریعے ہی لوگ اپنا گھر چلاتے ہیں اور کاروبار میں دو طرح کے کاروبار کئے جاتے ہیں ایک کا تعلق ہمارے کھیت سے ہے تو دوسرے کپڑے کاروبار کا ہے ہمارے دیہات میں ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو یہاں شروع ہوئے ہیں اور انہیں کاروبار نے بہت کامیاب کیا ہے اس کاروبار کے ذریعے وہ بہت آگے تک گئے ہیں ان میں سے ایک کپڑے کا کاروبار ہے کپڑے کے کاروبار نے ہمارے دیہات کے لوگوں کو بہت سپوٹ کیا ہے وہ کلکتہ سے اور دلّی سے کپڑے خرید کر لاتے ہیں اور پھر یہاں فروخت کرتے ہیں اس کاروبار کے بعد ہم بات کرتے ہیں مکھانے کے کاروبار کے بارے میں کہ اس نے بھی ہم لوگوں کو کافی مدد پہنچائی ہے آگے بڑھنے میں مکھانا کے کاروبار سے کافی ترقّی ہوئی ہے